हां अस दकानां परा दा बोलाने हंजी हां जी रक्खे दे नै हां केह् लैनां तुसें हां गेरा रक्खे दे दुआ बी रक्खए दा असैं सारा रक्खे दे असें इक पंज ज्हार दा ऐ इक कोई छे ज्हार दा ऐ तुसें केह्ड़ा लैनां ठीक ऐ ओह् बी छे ज्हार बी ठीक ऐ हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ लेई लैयो इत्थां दा आईयै कल आयो हां जी दुकान साढ़ी नरसिंह मंदरै सामनैं धगवाल हां जी ए कई नी कोई नी ठीक ऐ हां जी नेंई जी इन्नें पैसे ते होनें गै चाही दे घट्ट किन्नें करनें फिर ठीक ऐ कली लैगे सौ दो सौ करी लैग्गे घट्ट ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नी